हमारे देश की हिन्दी भाषा सबसे शुद्ध भाषा है हमारे देश के बच्चों को जो है हिन्दी भाषा सीखनी है बोलनी है उनको पढ़ना है हमारे उनके भविष्य के लिए हिन्दी भाषा हमारी शुद्ध भाषा है हिन्दी में पढ़ाएँ उनके उनके माता बच्चों के माता पिता भी और जो है इस्कूल में भी नाम डलवाएँ तो हिन्दी भाषा पढ़ाने पढ़ाएँ माता पिता को ज़रूरी है कि हिन्दी भाषा ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश की शुद्ध भाषा हिन्दी है हिन्दी भाषा पुरा जितनी शुद्ध है उतना हम लोग को लिए कुछ नहीं है हमारे बच्चों को भविष्य जो है पढ़ाने लिखाने में पढ़ने लिखने में और उनको देखभाल करने में हिन्दी ही भाषा रखनी है हमारे बच्चों के लिए हिन्दी भाषा उनको हिन्दी सिखाओ हिन्दी बोलो हिन्दी पढ़ाओ बच्चों को हिन्दी हिन्दी भाषा ही उनके लिए अच्छी है बच्चों को हम हम हमारे लिए बच्चों को छोटे छोटे छोटे जे से बच्चों को उनको हिन्दी भाषा सिखानी चाहिए छोटे से बड़े हो जाएँ जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अपने आप उनको हिन्दी भाषा सीख सीख लेंगे ख़ुद जैसे छोटे से बच्चे को हिन्दी बुलाओ पहले बोलते हैं थोड़ा बोलता है फिर आगे चलकर और थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं फिर थोड़ा ज़्यादा फिर थोड़ा ज़्यादा ऐसे ऐसे करके जैसे वह बड़ा होता है वो अपने जैसे भाषा सिखाओगे माता पिता जैसे सिखाएँगे वैसे वह बोलेगा इसीलिए बच्चों को हिन्दी भाषा सबसे शुद्ध होती है हमारे देश की भाषा हिन्दी है हिन्दी भाषा छोड़कर इंग्लिस में नहीं जाना है क्योंकि इंग्लिस तो बाहर के लोग आए थे वो छोड़ कर गए हैं हिन्दी हमारी शुद्ध भाषा है हिन्दी भाषा के लिए हम अपने बच्चों को उनको शिक्षा यही देंगे कि हिन्दी भाषा वे बोलें हिन्दी भाषा सीखें हिन्दी भाषा जानें यही हमारे बच्चों का भविष्य है